हैलो प्रणाम प्रणाम बोलिए अच्छा हँ कहियौ की जे छै से अहाँके छै क़ोन चीजकें जागरूकता छियै कथीके छियै अच्छा नहि हमरा तऽ नहि बुझल यऽ कहूँ अच्छा अच्छा नहि हमसभ तऽ गाम घरमे रहै छियै बहुत जे छै पिछड़ा जगह पर रहै छियै ईसभके बारेमे नहि किछु पता छै अच्छा ई फ्रीएमे मिलतै की आ अच्छा अच्छा ओ अच्छा ओ ई केना होइ छै अच्छा हँ हँ ओ तहन तऽ ई तऽ बहुत नीक योजना छै अच्छा

एक सकेंड हम ठीक छै हम एहिसभके जे छै से कार्यमे जे छै लागि जाइ छियै ईसभके लाभ हमरासभकेॅं जे एतेक दिनसे नहि भेटैत रहय ने मुदा आब हमसभ कोशिश करै छियै ईसभ लाभ लैकऽ ठीक छै